हमसब जाहिठाम छी रहैत छी ताहिठाम अधिकतर ब्राह्मणके समुदायके लोक रहैत छथि सब बारहो वर्णके लोक रहैत छथि लेकिन ब्राह्मण अधिक छथि तऽ हमरा सबकेँ ब्राह्मणमे हमसब परिधानमे विशेषतर धोती आ कुर्ता ऊपरसँ गमछा पागके विशेष महत्व अइ हमरा सबकेँ मिथिलाञ्चलके पागके विशेष महत्व छै हँ जेनाकी दोपटा भेलै गमछा भेलै कुर्ता भेलै धोती भेलै एहिसब विशेष हमसब एहिसँ अथी छी आ महिला लोकनिके भेलनि जेना साड़ी भेलै साया ब्लाउज एहि सबकेँ टीका भेलै गहना जेवरमे आबि जाउ तऽ टीका भेलै कानमे बाली जेकरा कहैत छियै झुमका कहैत छियै ओकराबाद नथ कहैत छियै इएह सब हुनकर सबके परिधान छनि हमर सबके सिम्पल परिधान अपन जे अइ मिथिलाञ्चलके से अलग दोसर हिसाब किताबके एहिमे सलवारो सूटके कओनो गुन्जाइस नहि छै तहन देखा देखी केओ केओ आब पहिरलथि ओ तऽ अलग बात भेलै हँ बहुत तरह लेकिन हमरा सबके जे मुख्य पोषाक अइ मुख्य परिधान अइ तकर छै धोती कुर्ता गञ्जी गमछा दुपट्टा पाग आओर साड़ी साया ब्लाउज ओकराबाद जे भेलै से गहना वगैरहमे भऽ गेल अहाँकेँ नथिआ टीका पायल बिछिया हँ ई सबके परिधानमे महिलाके होइत छै एतेक